प्रवेश द्वार या दहलीज़ पर पानी और गोबर मिलाकर छिड़काव करने से हमारे घर में किसी प्रकार की मक्खियाँ मच्छर या किसी प्रकार के कीड़े जो की किट बोलते है हम वह नहीं प्रवेश करते हैं साथ ही घर के बाहर इसका छिड़काव करने से इसको शुभ माना जाता है क्योंकि गोबर हिन्दू और धार्मिक स जो हमारे सनातन संस्कृति है उसमें गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है तो जब पानी में गोबर को मिलाकर छिड़काव करते है तो हमारे घर में पवित्रता बनी रहती है घर के बाहर जो सकारात्मक उर्जा है उसका संचार होता है